हमरा हिसाबसँ अगर प्रारम्भिक शिक्षाके साथ साथ योगके शिक्षा भी देल जायब शुरु कयल जाए विद्यालयमऽ तऽ बच्चासभक जे मानसिक विकास छै शारीरिकके साथ साथ मानसिक विकास भी बराबर तरह से हेतय किआकि जेना जेना आइके समयमे कम्पटीशन बढ़ि रहल छै दुनिआमे तऽ मानसिक रुपसँ बहुत कमजोर भेल जा रहल छै आइ के जे जेनरेशन छै बहुत ज्यादा कमजोर भऽ रहल छै तनावके बेसी प्रभाव परि रहल छै सभ पर तऽ अगर बचपनसँ ओ योगासँ जुड़ल रहतय तऽ ओ अपन केना आइके टाइममऽ